हैलो आं जी आं जी एह् में मुड़ा बोल्ला ना मौलवी साहब केह् हाल न तुंदे ओह् यरो थुआढ़े म्हल्लै दा बंदा चोरी करी गेआ इत्थें ओह् दुकानै चोरी कीती मेरी पैसें दी दुकानै चोरी कीती उन्ने

हून केईं लोकें मौलवी साहब केह् सज़ा दित्ती जा इनेंगी

ते शरिया स्हाब कन्नै केह् आक्खदे तुस शरिया केह् आक्कदा थुआढ़ा इस्लामिक स्हाब कन्नै उदा केह् आक्खदा थुआढ़ा केह् आक्खदे भी

जी जी आं गल्ल ते तुस स्हेई आक्खा दे ते हून दिक्खो असें भारत दे संविधान दे स्हाबै कन्नै चलना ना ते एह् जेह्का कोर्ट कोर्ट डणधङईऊ़ सज़ा देग उऐ मिलनी ठीक ऐ जी ठीक ऐ